हेल' औ औ औ औ अह आं गेलेयोथ' नैबे जलागस स्पट्स एकादेमिजोंनो गेलेयो आङो विंसआव राइट विंसाव

औ औ औ खोनादों खोनादों

आङो गुबैयै माबायाव गेलेयो माब्लाबा माब्लाबा गेलेयो सेनटारावबो राइट विंसावबो गेलेयो आं

अह अह नोंगौ नोंगौ जागोन दे औ औ औ सबनैहा ना अह अह अह औ औ औ बिखौथ' आं जायगा लानानै जायगा लायो खिन्थु नैबे बांद्राय गोजानथ' नङा नालाय बियो गुबुनावथ' आङो थाम रोजायालाय लादों खिन्थु नोंसिनियाव आंजोंनो गेलेनाय आधा होबानो जागोन बे जिबाजौ जिबाजौ जिबाजौ होबानो जागोन दे औ औ औ औ औ जागोन दे जागोन औ जागोनदे सार औ औ औ जागोन दे औ जागोन दे जागोन दे दे